हेल्ल' औ हेल्ल' बुंनाय अ नोंथांनि देहाया माबोरै दं दायो अ बुंनाय आस्सा बे मुलिफोरखौ दाख्लै आं होबोदोंना जादोंना जायाखै होम्बा माखौ जायाखै अ अ अ अ बे बिखनियानोथ' जानांगौ बे

अ बिदिनो दाख्लै होबोनाया मोजां बे देहाया मोजां मोनलांगोन बे बिखआ लासै लासैसो तारमाने इन्जेक्स'ना माबालाङो दा बिनि उनाव मोजां थिक जागोन इसे एनै लासै लासै हामलांगोनथ' बे टेबलेटफोरखौ जाबाय थानांगौना बे केलसियामखौबो जा केलसियामफोरखौबो जा बे केलसियाम दङना एसे एसे माबाथिं ओइ गोथांथां थाइपनि बाहाय टेबलेट दङना बेखौ दिनाव खननै जा फुङाव जाखांनायनि उनाव आरो हराव गरसे जा आरो सानायनि बे सानायनि बे टेबलेटखौ जा बेनिफ्राय आस्सा प्रेसारा माबायदि दं मोजाङैना नर्मेल ना खमिलांदों अ खमिगोन खमिगोन थिगैनो दं खमिगोन खमिगोन जानाय लोंनायखौबो बाहाय मोजाङै जा औ बरहियासे माबानानै ओ जौफोरखौ लोंनाङा दै अ जौफोरखौ लोंनो नाङा अ ए माय रियेक्स'न जागोनथ' बेफोर माबायो केमिकेलनि बुस्तुथ' बेफोरखौ लोंनो नाङा देह बाकि थिगैनो दं थ' अ दे हामगोन हामगोन जुदि माबाफोर जायोबा आंखौ फन खालाम दे अ अ देह देह